सो गोंयची जी लिगल सिस्टम आसा गोंयांत आमच्या युनिफोर्म सिवील कोड म्हणजे पोर्चुगीज सिवील कोड जे म्हणटात तो अप्लाय जाता तो आनीक इंडियेंत खंयच ना फक्त गोंयांत आसा सो एझ पर डेट म्हणजे तो एप्लीकेबल आसल्या कारणान इनहेरिटन्स जें आसा प्रोपर्टीचें म्हण किंवां असेट्साचें म्हण तें जेन्ना दोग जाणांचें लग्न जाता तेन्ना घोवाचे जे कितें असेट्स आसतात म्हणजे ताची प्रोपर्टी धर किंवां बाकीचे जे ताचे असेट्स आसा ताचेर ताचे बायलेचो बायलेचो बी तितलोच रायट आसता जितलो ताचो आसता सो ताका अनडिवायडीड रायट इन हीज असेट्स म्हणटात आनी दोगांय भितर तो फिफ्टी फिफ्टी आसता रायट आनी वेरएज बाकींच्या कडेन बाकींच्या स्टॅटींनीं अशें नासता सो त्या प्रमाणे इनहेरिटन्स जाता आनी दीस हें जें आसा तें अवोयड करूंक शकता फक्त इफ म्हणजे जर लग्ना जावच्या पयलीं जर एन्टी नपट्यल कॉनट्रेक्ट तो जर कॉनट्रेक्ट इफ द वायफ म्हणजे बायलेन जर आपल्या स्वताच्या कन्सेन्टान तो जर सायन केल्लो आसत जाल्यारूच तांच्या भितर तें एसेट्स जे आसात तांचेर तांचो अनडिवायडीड रायट म्हणटा तो म्हणजे शेयर जायना फक्त मागीर घोवाच कडेन उरता पूण चडश्या केसिनी म्हणजे अशें खूब कमी मेळटलें की बायलो तसो कॉनट्रेक्ट सायन करतलीं सो चडश्या हातून जेन्ना केन्ना स्पेशली एज्युकेटीड जी विमन आसात तीं तुका असो केन्नाच कॉनट्रेक्ट सायनूच करचीं नात सो तो जर एन्टी नपट्यूल कॉनट्रेक्ट नासलो जाल्यार मागीर लग्नाच्या मागीर बायलेक आनी घोवाक दोगांयकूय इक्वल रायट आसता अनडिवायडीड ताका अनडिवायडीड रायट इन द असेट्स म्हणटात